म्हाका चित्रकला खूब आवडटा चित्र चित्रकला हांव करतां म्हाका ह्या चित्रकलेनूच म्हजो फुडार घडोवंक जाय म्हाका एक कंपनी सुरवात करूंक जाय त्या कंपनीन म्हाका लोकांक कामाक दवरूंक जाय चित्रकलेनूच म्हाका एक प्रदर्शन घालूंक जाय चित्रकलेंत करपा सारकें भरपूर गजाली आसात त्यो म्हाका सगळ्यो एका फाटी एक करपाक जाय